हेलो नमस्कार मेरा नाम रूपेन्द्र सिसोदिया है क्या मेरी बात ओला केब कस्टूमर केयर से हो रही है जी तो सर मैंने कल एक राइड बूक किया था जिससे मुझे मेरे परिवार के साथ जाना था मुझे कहीं घूमने के लिए पूरी परिवार था सुबह रेडी हुआ हो के रहे हैं हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आपके ड्रायभर तो आए ही नहीं हमने उसे बहुत कौल करने कि कोशिश किया पर वो कौल भी नहीं उठा रहा है ना टैम पे आना ना वो टैम पे आया ना उसने कौल उठाया सर मैं जान सकता हूँ क्या प्रौब्लम हुई है जी लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा जी अगर संपर्क अगर हो तो आप हमें बताएं ऐसा हमारे पूरे राइड खत्म हो गई है ना पूरा परिवार घूमने के माहौल में था पर आपके एक लापरवाही किस कारण हमारा पूरा प्लान खत्म हो गया जी आपके दवाब से हमें कुछ नहीं हो सकता हमें क्या आप बता सकते हमें दूसरी राइड मिलेगी कब नहीं सर ऐसे नहीं होता आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं चल सकता हमारा आज का दिन तो खराब गया ना हमने औप्लीस से छुट्टी ली थी खास कर फैमिली के साथ घूमने के लिए परिवार वालों ने हमें परिवार वाले चार दिन से रहे थे कि हमने घूमने जाना है घूमने जाना है पर आपकी एक गलती के कारण हमारा पूरा मूड भी खराब हो चुका हमारा टैम भी खराब हो चुका तो क्या आप बता सकते अब हमें रिटन मिलेंगे पैसे या आप ड्राइवर को भेज रहे हैं दूसरा सर दूसरा ते दूसरा ला ले रहे हैं ये क्या होता है सर लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता ना आपकी लापरवाही का हाँ तो आप आइंदा से ध्यान रखिएगा ठीक है आप भेज दीजिए अगर दस मिनट में आ जाता तो ठीक है नहीं तो राइड कैंसिल कर देते हैं और लगे तो आप पे केस भी कर सकते हैं बिल्कुल ओके कोई इशु नहीं है